असांजे समाज में कला और संस्कृति जे विकास जे करण जे खेत्र जे लाइ हुन खे फंडिंग करण जे लाइ तरकारियूं आम तमामु सरकारी सुविधायूं सरकारी संस्थाऊं कुझु प्राइवेट संस्थाऊं हली रहियू आहिनि पंहिंजो सिंधी समाज जी अगरि ॻाल्हि कयूं त पंहिंजे सिंधी समाज में हिकिड़ो हिकु भाषा विभागी ठहियलु आहे जंहिंमें जेतिरी बि सिंधी जी कृया जेतिरा बि उन जा एक्टिविटी जेतिरी बि उन जी प्रतिस्पर्धाऊं हूंदियूं आहिनि उन जे लाइ सरकारु हिकिड़ो फंड अलॻि सां रिलीज़ कंदी आहे जंहिंजो पाण सिंधी समाज उपयोग करे सघंदा आहियूं इहो ॾाढा ई समय खां इहो पाण जे हुन में हलंदो रहियो आहे बाक़ी प्राइवेट कुझु कंपनीज़ बि इन शइ जे लाइ फंडिंग जे लाइ ख़ूबु अॻिते आहियूं औरि इहो कमु अॻिते वधे और हलंदो रहे इहो ॾाढी सुठी हिकड़ी पहल हूंदी आहे सभिनि जी तर्फ़ां